एगो दोस्त रहथिन रऽ उ कहलखिन की रेहे आइ टी आइ कए ले आइ टी आइ मे जे छै ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा ने दु लाख लोन मिलय छै हम कहलियै केना मिलतय रे एडमिशन लेबय तभीये ने तऽ उ कहलकय नहि एडमिशन लए ले तु एकर बाद लोन मिलतौ तोरा हमे ओकरे कहलकय जे हमे जे छै कहलियै तऽ हमरो कराए दे एडमिशन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा हमरो लोन देलाय दे दु लाख रुपैआ उ बोललय जे ठीक छै हमरी सर से बात करबय ऋण दिया तब ऋण तोरो हम देलाय देबहु तऽ कते तऽ हमरा पुछलकय उ कते तक पढ़ल छिही दोस्त हमे कहलियै जे हमे ऑनर्स कयने छियै आगा सोचय छियै किछु अपना टेक्निकल काम करय लए तऽ उ बोललै जे आइ टी आइ ये कए ले अइमे ऋणो दए रहलइ हन इएह दुआरे स्टूडेंटे क्रेडिट द्वारा अपना एडमिशनो भए जेतहु पढ़ियो लेबही अपना किछु दोकानो कए लेबही तऽ अपना आगे इलेक्ट्रियेके दोकान करबिही तऽ उहोमे भी रूपा बढ़ियें छै वएह कहय छियौ स्टूडेंटे क्रेडिटसँ कए ले कहलियै रे हमरो देलाय दे कराय दे एडमिशन कहलकय ठीक छौ सरसँ बात करय छियौ तब काल्हि अइहे तब गेलय आइ टी आइ तब पुछलकय सरसँ तब काल्हि गेलियै सरसँ बात भेलय सर कहलखिन ठीक छै एडमिशन भए जेतय कोनो कागज पत्तर लए कऽ दही हमरा कल्हे फेन अइहे कल फेन गेलियइ ओइजाँ तब सरसँ मिललियै तऽ सर कहलखिन ठीक छै अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँपर जमा कए दही कलके बाद फेन अपना पढ़य लए चलि अइहे तऽ कहलियै सरजी एते जल्दी होइ जेतय केना एडमिशन उ बोलखिन नहि स्टूडेंटवला नहि जेना एडमिशन करेबिहीन अपना जे छै पढ़ि सकय छथि कहलियै ठीके छै तब काल्हिये फेन आइसँ क्लास शुरू कए देलियै हमे तऽ आगा जे रहय रहय लड़िका जकरा पुछलियै दोस्तसँ उ भी कहलकय हम भी कराय लै छियै आब एडमिशन तहुँ दोस्ते छही दुनू गोटा अइबे पढ़य लए तब जइबे अपना घर कहलियै ठीके छै तहुँ लोनेपर करय हम पुछलियै तहुँ लोनेपर करेबहि तऽ कहलकय हँ हमहूँ लोनेपर करय लै छियै केन्नेसँ अनबय रूपैआ एतना चालीस हजार लागि जाइ छै कहलियै ठीके छै तहुँ कराय ले हमहूँ कराय लै छियौ तकरबाद जे छै अपना चलबय कोनो अपना काम धन्धा करयके छै आगा लोन तऽ पुछलियै लोन केना चुकायल जेतय फेन एते रूपा देतय तऽ हमरासँ फेन ई लोन केना लेतय तऽ उ कहलकय जे दु साल बाद लेतय लोन लेतौ किस्ती बान्धतौ तोरापर पाँच सालके लिए तकर बाद जे छै हम कहलियै रे फेन रूपा कहतय एक्के बार देला किस्त बान्धिके आओर पचास हजारके बान्धि देतय एक्के बार कहतय चारि किस्तमे खतम करही तऽ हम कहाँसँ करबय कहलकय नहि ओना नहि होइ छै तोरा दैके मोन हेतौ दुवो सालमे दए देबही नहि तऽ अपना आगा अप्लीकेशन मारने जेबही कॉलेजमे या जहाँसँ लोन अप्रूवल भेलय हन वहाँ जायके कहऽ पड़तौ तकर बाद अपना आगे बढ़ि सकय छिहि तऽ लोन आगा चलि जेतौ तोहर अपना कोइ कामो धन्धा करि लेबही ओएह रूपासँ तऽ हम कहलियै रे काम करबिही ने तऽ फेन लोन केना चुकेबही तऽ ओ बोलय छै काम करय लए काम करबिही तभीये लोनो चुकतौ तब कहलियै दु साल पहिले आइ टी आइ करबिहि तभीये ने कोनो काम करय लए सोचबिहि ने तऽ आइ टी आइ यो बन्द भए जेतहु नहि पढ़ि पेबही नहि कोनो काम कए पेबही पहिने पढ़ि ले दु साल तकर बाद जे छै अपना कोनो बिजनेसे करयके छै किएकक अपना लोनो चुकता होइ जेतय अपना किछु रूपो भए जेतय तकरबाद जे छै अपना किछु जमीन जथा लए लेबे तऽ अपना काम चलैत रहतय अपना खेतियो पथारी करैत रहबिहि तब एगो आर दोस्त मिललै कहलकै हे हो भाइ तु कहाँ जाइ छहु पढ़य लए हम कहलियै की आइ टी आइ जाइ छियै तऽ उ बोललय जे हमरा कथीपर करबेलही एडमिशन तऽ कहलियै रूपे नहि बिन रूपासँ थोड़े होइ छै एडमिशन कहलकय सुनलियै लोनपर करय छै कहलियै हाँ उ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलल हन ओइपर दु लाखके लोन दै छै तहुँ करेबय करा ले कहलकय ठीके छै हमरो सरजीसँ पुछिहे तऽ हमरो कराय दिहे तऽ कहलियै ठीके छै पुछबै सरजी सँ सरजी पुछलियै तऽ कहलखिन हँ तब ओकरा फेन बोलेलियै सरजीसँ मिलेलियै तऽ कहलकय हँ हमे एडमिशन हमहूँ करेबय तऽ सरजी कहलखिन ओकरा ठीक छै भए जेतय एडमिशन कुल कागज पत्तर दए दिहनि कखनो आइके तऽ फेन दोस्त हम जाइ रहियै फेर हमरा जोगार लगलय कागज पत्तर लए कऽ तऽ कहलियै ठीके छै चलै फोटो दुगो लए ले तकरबाद हम फेन ओकरा नेने अयलियै इसकुल कॉलेजमे तब एडमिशन भए गेलय तब भेलय अपना पढ़य लिखै लगलय उहो हमहूँ अपना पढ़य लिखय लगलियै तऽ आब आगा जे होतय उ तऽ आब अपना हाथमे नइहें छै अपना हाथमे इएह छै जे पढ़ी लिखी अपना बिजनेस करबिही तऽ अपना रूपा अपना मुट्ठियेमे छौ नहि करबिहि नोकरी भरोसा रहबिही तब उतना मेहनत करबिही तभीये होतौ नोकरी अइसे तऽ नहि हो सकय छौ बिजनेस करबिही तऽ आओर आगा बढ़बिही तु बिजनेस नहि करबिही आओर अगर जॉब भरोसे रहबिहि तब तऽ बहुत दिन लगतौ बढ़यमे बहुत मेहनत करय पड़तौ बिजनेस एगो अइसन रहतौ बिजनेस कए लेबहि ई नहिये छौ तोरा घरसँ रूपा लगय छौ लोन मिलिये रहलौ लोन उठा ले आओर लोनपर अपना छोट मोट बिजनेसो कए लेबही अपना पढ़ाइयो चलैत रहतौ तऽ उ बोलय ठीक छै तऽ ईएह बात हम आब करबय हमहूँ कहलियै ठीक छै चलय घर आब घरमे तकरबाद अपना विचार कए कऽ हमरा बता दिहे तब हमहूँ अपन सरके कहि देबय अपना एडमिशन तोरो भए जेतौ तऽ हमहूँ कहलियै ठीक छै चले तब घर एल तऽ मम्मी पप्पासँ फेर पुछलकय तऽ कहलकय ओकरो मम्मी पप्पा हँ करा ले एडमिशन तब हमहुँ कहलियै ठीक छै भए जेतय ओकरो एडमिशन तब बोलय जे चलय घरे तब भए गेलय हमेशा ओकर